اردو زبان ہر جگہ اتنی بولی جاتی ہے فارسی میں بھی اردو ہوتی ہے ہندی میں بھی لگ بھگ اردو ہوتی ہے ہر دیش میں ہر جگہ ہم جب اردو پڑھتے ہیں تو ہمیں آسانی رہتی ہے اور اس کے کچھ ایسے الفاظ رہتے ہیں ہمیں وہ بہت پسند آتے ہیں اور اس میں پڑھنے میں دقت نہیں ہوتی کوئی سے بھی ملک میں رہو ہمیں اردو پڑھنے میں سیکھنے میں شاعری میں ہر چیز میں کام آتی ہے اردو زبان بہت اچھی دلچسپ چیز ہے اور مجھے یہ بہت ہی پیاری لگتی ہے